हम हिन्दू धर्मसँ अबै छी सनातन धर्मकेँ बहुत मान्यता दै छी आओर आओर हमरासभके हमरा लोकनिक गाँवमे होली होलीके त्यौहार बहुत धूमधामसँ मनायल जाइत अछि आओर होलीमे हमसभ बहुते खुश रहै छी एक दोसरके रङ्ग लगाबैत छी आओर अपनासँ पैघ जतेक रहै छथि हुनका पएरपर अबीर चढ़ाबै छी आओर अपन देवी देवताके सेहो पूजा करै छी आओर हमरासभके हिन्दू धर्मके ई पाबनि बहुत शुभ मानल जाइत अछि आओर एहिमे बहुत किछु मान्यता दै छनि देवी देवतासभ खुश रहै छै ओहिके ओहिके सङ्गे सङ्गे हमर लोकनिक गाँव घरसभ बहुत खुश रहैए सभ हँसि खेलि कऽ मनाबै छी आओर हमरासभके की चाही आओर इएहसभ होइ छनि अपना अपना गाँवमे सभ बहुत धूमधामसँ मनाबै छथि आओर हमरासभके एहिमे होलीमे बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइए फगुआ पाबनिमे हमरासभके माल पुआ आओर खीर सेहो बनैए भगवानकेँ सेहो चढ़ैए हमरासभके सनातन धर्मके पालन करैत हुए हमरासभके बहुत नीक लगैए हमसभ बहुत मान्यता दैत छी आओर हमरासभके की चाही एहिसँ बढ़ि कऽ आओर किछु नहि चाही हमसभ सनातन धर्ममे छी आओर आओर हमेशा रहय चाहै छी आओर हमरासभके एहि होलीमे बहुत रोमाञ्चक पाबैन छैथ जे कि हमरा सभकऽ बहुत नीक लगैए आओर हमरासभके हमरा लोकनिकेँ सभके बहुत नीकसँ मनायल जाइए सभ बहुत धूमधामसँ मनबै छी आओर सङ्गे सङ्गे हँसै छी खेलै छी आओर रहै छी आओर हमरा लोकनिक संस्कारके संस्कृतिके ई महान पर्व छथि से जेकि हमसभ बहुत धूमधामसँ मनबै छी आओर हमरासभके की चाही आओर एहिसँ बढ़ि कऽ आओर किछो नहि चाही हमसभ एनाही खेलैत कूदैत रहू हँसैत रहू आओर अपना सनातन धर्मके पालन करैत रहू